किताब एकटा एहन चीज होइत अछि जे ओकरा जे पढऽ लागब तऽ फेर कोनो होश नहि रहि जाइत छैक कोनो याद नहि रहित जाइत छैक मोन होइत रहैत जे ओकरा पहिने पढ़िक समाप्त कऽ ली तखने आन कोनो काज करी से नीक किताबमे तऽ मोन लगितै छै पढ़बाक क्रममे एक दिन हमरो एहने सनक एकटा किताब भेटल ओकरा पढ़ै कालमे हमरा एहन सन लागल जे हमर जे बौद्धिक क्षमता अछि ताहि सँ बहुत बेसी गम्भीर बात ई किताब कऽ रहल अछि से हम जहन ओकरा पढ़ऽ लगलहुँ तऽ पढ़ैत पढ़ैत हमरा ओ किताब हमरा ओकर जे किताबके जे बात छै से पूर्ण रूपेण हमर मोनमे बसि गेल आ आइ धरि ओकर छाप से हमरा मोन सँ नहि हटल अछि रहि रहि ओ किताबके जे बात छै से हम अपन मित्र लोकनि सभ लगमे सेहो ओकर विषयमे बात करैत रहैत छी हुनका सभके सेहो ई सभ बुझबैत रहैत छियनि